हमरा एक टा रूमके जरूरी रहै कतेक अएँ किराया लेतै एक रूमके हँ

ओ सबमे दिकत नहि ने हेतै अहाँ कतए हमरा मिलबै अच्छा अहाँके रूमपर हम चैलि अयबै

एडभान्से लेतै कतेक लेबै हमसब रहबै पाँच आदमीसॅं तीन टा बच्चा छै हँ अहाँ भेटबै कतए राति उइतके अगर हम गेलियै तऽ गेट तेट खुलै छै की नहि

हम काल्हि भेँट करब अहाँसॅं दस बजेमे

तहन राखै छी हम एखन